شاہجہان پور ایک بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی اچھا شہر ہے شاہجہان پور میں ندیاں اور تالاب پائے جاتے ہیں جن میں مچھلیاں بھی ہیں شاہجہان پور میں پارکیں بھی ہیں جوکہ اپنے آپ میں بہت زیادہ خوبصورت ہیں شاہجہان پور میں گھنٹا گھر بھی ہے شاہجہان پور کو شہیدوں کی نگری بھی کہا جاتا ہے یہاں پر شہیدوں کی یاد میں ایک شہید پارک بھی بنایا گیا ہے اور شاہجہان پور میں اسپتال کالج اسکول بھی ہیں اور اب تو شاہجہان پور میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے ہاں اگر ہم شاہجہان پور کی بات کریں تو شاہجہان پور کی سڑکیں کچھ خراب ہیں کچھ جگہ پر برسات ہونے پر پانی بھر جاتا ہے گڈھے ہیں جن میں چلنا ممکن نہیں رہتا ہے اگر ہم ان سب کا دھیان رکھیں اور شاہجہان پور کو سدھارنے کی کوشش کریں تو ہمارا شاہجہان پور ایک بہت اچھا شہر بن جائے گا